घर में भांडा धोअणु लाइ साईं भांडा त धोया वेंदा आहिनि पर जेके ॾाढा तेल वारा भांडा थी वेंदा आहिनि थोरो साईं चवंदा आहिनि गरमु पाणी करे करे ऐं थोरो सर्फ़ साबुणु विझी करे या कोई जेको लिक्विड हूंदो आहे जेको तेल खे हटाए उहो विझी करे उन सां भांडा साफ़ु कया वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि सां उन्हनि जो ॾाढो सुठो थींदो आहे ऐं जेके माना चिकनाहट आहे या तेल वारा भांडा जेके थी था वञनि पिया उहो ॾाढे सुठे नमूने साफ़ु थींदा आहिनि ऐं साईं बढ़िया थींदा आहिनि उन्हनि में माना जेको पहिरियों वांगुरु जेको भांडो वापरणु लाइ एजिइटिज थिए हुन खे हुन जो सेवक मिली वेंदो आहे ऐं सुठो थी वेंदो आहे जीअं हिन जो सर्फ़ थोरो लिक्विड जो पूरो कंदा त ॾाढो सुठो थींदो आहे लिक्विड से पूरो करण सां भांडा सुठा मलिजंदा आहिनि बढ़िया मलिजंदा आहिनि सुठी तरह मलींदा त भांडा सुठा थींदा घर में तव्हांजे साफ़ु सफ़ाई रहंदी